दरअसल गल्ल एह् ऐ कि में कुतै जाना हा ते मैं उ'दे लेई कैब ओला बुक कराई दी ही ते मैं अपने घर दा एड्रेस गै दित्ते दा हा ते मैं जाना हा कोई सट्ठ किलोमीटर दूर जम्मू शैह्र च ते मैं शाम्मी दा टैम दित्ते दा हा ओला आह्ले गी पर तुसें कोई रीजन कन्नै मैनु ओ ओला कैंसल करने पेई दरअसल मिकी शाम्मी इक बड़ा जरुरी घर कम्म पेइया ते मैं हुन जाई नि सकदा ते मैं ओला कैंसल करने पेई मिकी ते पर मैं पैसे देई ओड़े दे नै पेमैंट करी ओड़ी दी ही ओला आह्ले गी ते पेमैंट होई दी ही कोई दो ज्हार दी ते आह्ली तक मेरा रिफंड हैनी आए दा बाप्स एह् ताइयैं मैं एह् गुजारिश करा ना कि मैनु मेरा दो ज्हार रपेआ बाप्स कित्ता जाए एह् मैं पूरी डिटेल देई सकना तुसेंगी की कि में किन्ने बजे एह् अपना आर्डर कीत्ता हा मैं सवेरे दे साढे नौ बजे अपने मोबाइल च ओला दी एप्प खोह्ल्लियै उस्सी एह् अपना आर्डर कीत्ता हा कि शाम्मी छे बजे मैनु ओला अपने कोल चाहिदी ऐ ते में जम्मू जाना एह्दे बैठियै ते उ'दे लेई एप्प च उ'नैं कोई दो ज्हार रपेया डिमांड कीती ही ते जिसी मैं सवेरै नौ बजे ते आस पास ही दो ज्हार रपेआ उ'नेंगी पेमैंट करी ओड़ी ही पेमैंट लेई मैं अपना युपीआई पेमैंट दा मैथड अपनाया हा जिदे जरिये में पेमैंट कीती ही ते मेरे नंबर कन्नै गै मेरा बैंक अकाउंट कनैक्ट ऐ ते मैं गूगल पे बी गूगल पे बी चलाना होन्नां नि उ'दे कन्नै गै में दो ज्हार दी पेमैंट ओला ड्राइवर गी कीती ही ते लेकिन उ'दे बाद फिर मेनू ओला आह्ली साइडओं नोटिफिकेशन बी आई ही कि थोआढ़ा आर्डर सक्सेसफुल होई गेदा ऐ ते ओला थोआढ़े गेट बाह्र कोई शाम्मी छे बजे पुज्जी जाग ते मैं बड़ा खुश हा कि शाम्मी हुन मैं जाना ऐ पर किसी खास वजह कन्नै हुन मैं जाई नि सकदा ते इसी वजह कन्नै मेनू हुन एह् जेह्ड़ा आर्डर में कीत्ता हा कैंसल करना पेआ ते में इयै गुजारिश करना कि जेह्ड़े में दो ज्हार रपे पेमैंट कीती दी ऐ ते मेनू बाप्स कीती जाए क्यूंकि मेरी एह् मैह्नत दी कमाई ऐ ते दो ज्हार रपेया मेरे लेई बहुत बड्डी अमाउंट ऐ ते कन्नै ओला एप्प च एह् पैह्ले दा रूल बनाए दा ऐ कि अगर कोई बी बंदा एह् कैंसल करे अपनी पेमैंट अपना ड्राइव ओला दी ड्राइव कैंसल करे अपना आर्डर ते उस्सी उ'दी पेमैंट बाप्स कीती जाग ते इसदे अधारत गै में थुहानू गुजारिश करा ना कि मेरा दो ज्हार रपेआ बापिस कीत्ता जाए ताकि कस्टमर सारे कस्टमर जिदा में बी इक थुआढ़ा कस्टमर ऐ इदा सारे लक्खां कस्टमर थुआढ़े एह् पूरे दुनिया च फैले दे न उं'दा तुंदे पर भरोसा बने दा रवै ते पेमैंट रिफंड कराने लेई मैं एप्प दे बिच रिक्वेस्ट पाई ओड़ी दी ऐ एह् रिक्वेस्ट में कोई राती दे अट्ठ बजे पाई ही ते हाली तक मेरा पैसा हैनी आए दा कि रात दे हुन दस बज्जी गेदे ते मेरा पैसा हैनी आया बापिस इस करियै मेनू थुआढ़ा हुन चिंता होआ दी ऐ कि मेरे पैसे किते अड़ी ना जान एप्प च ते इस करके हुन मैं थोआनू कस्टमर केयर गी फोन करगे एह् गल्ल सना ना कि जल्दी ते जल्दी करियै मेरे पैसे बाप्स करो ताकि अग्गे कोला बी में जदूं बी कुते जाना होग ते में तुंदी ओला कैब बुक करां और खुशी खुशी अपनी मंजिल उप्पर जां जिदे कन्नै थोआनू बी फायदा हो ते मेनू बी फाइदा हो और इसी वजह कन्नै मैं चार लोकें गी और सनाना कि ओला दी गड्डी ही चुनो जित्थे बी जाने लेई क्यूंकि इ'दा इं'दी सर्बिस और इं'दे ड्रैवर विशवास दे लायक होंदे न तो इस करियै मेरे पैसे बाप्स कीत्ते जान ताकि मेरी एह् चिंता जेह्ड़ी मेनू लग्गी दी एह् जल्दी तो जल्दी उल्ली जा ते धन्यवाद जी